खाना बनाबयके लिये हम तऽ के रूपमे छियै या अइसँ पहिने एखनोसँ पहिने हम अपन मायकेमे रहियइ तऽ मायकेमे जे रहियइ तऽ मम्मी रह छथिन पापा छथिन तऽ मम्मियो मायकेमे जखन रहियइ तऽ हम मायकोमे खाना बनाबैत रहियइ ओहियो टाइम मम्मी रहथिन पापा रहथिन हमर बाबो दादी रहथि हमरा समयमे सबके सब खाइत रहथिन भाय छै बहीन छै सब छै सब खाइत पियैत रहथिन नौकर चाकर सब सब खाइत रहय लेकिन तकरबाद जखन अपना ससुराल अयलहुँ साउस रहथिन ससुर छथिन आब तऽ नहि छथि लेकिन आब पति रह छथिन बाल बच्चा छथिन भैयारी छै मतलब भैँसुर जी हमर छथिन हमर गोतनी छथिन सब खाना बनाबय छी सब गोटा खाइ छी बच्चा सब आबइए गाँव तऽ बच्चो सब खाइए बच्चा सब चलि जाइए तहन अपनो सब रहय छी जेना तेना रहय छी खाना बनाबय छी खाइ छी पियै छी या ननद आबइए परिवारमे तऽ होइ छै जे परिवारमे समय समय पर अगर गृहिणी छी तऽ जेना छै जे मतलब अगर हमर घर यऽ गाँवमे तऽ केओ हमरा गाँवमे तारा स्थान यऽ माँ ताराके मन्दिर यऽ रास्ताके साइडमे घर यऽ अगर तऽ जे केओ आबइए तारा स्थान अगर आबय छथि रोडक कातमे छै घर तऽ केओ पहिचान जे आबि जाइ छथि घर हमरा अइ ठाम आबि जाइ छथि आब हुनका कनिटा हम चायपान कोना नहि करेबनि हुनका कनिटा नाश्ता हम कोना नहि करेबनि ओइके लेल अगर हम गाँवमे छियै तऽ हमरा ईसब करय पड़इए या हमर गोतनी छथिन या केओ छथिन अगर दोसरे केओ ओ जँ गाँवमे नहि रहय छथिन तऽ हुनका नहि छै कोनो अइ सबसँ नहि करय छथि लेकिन हम पर्सनल हमरा करय पड़इए ईसब चीज हम अइठिमा घरमे रहिके ईसब हमरा करय पड़इए हम ईसब करय छी